آج کے جدید دنیا میں اردو زبان کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کل آفیسس میں آفس میں گورنمنٹ آفس میں جو بھی فارم آتے ہیں وہ انگریزی زبان کے آتے ہیں اور کہیں پر بھی بورڈ بس کے بس کے بورڈ پر اور کہیں بھی راستے میں جو دوکانوں پہ بورڈ وغیرہ ہوتے ہے سب انگریزی زبان کے ہوتے ہے اس لیے اردو کو بہت چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی لوگ اپنے بچوں کو انگریزی زبان پڑھا رہے ہیں اور انگریزی میڈیم میں تعلیم دلوا رہے ہیں جس سے اردو زبان کو بہت نقصان ہو رہا ہے کئی بچّوں کو اردو بولے تو نہیں معلوم ایسا ہو جا رہا اردو زبان سے واقف نہیں ہیں کئی بچّے اردو کی پہچان نہیں ہے ہندی انگریزی تلگو یہی پڑھ رہے ہیں کئی اسکولس میں تک اردو زبان نہیں ہے کئی کئی علاقوں میں تو اردو اردو ہے ہی نہیں کوئی اسکول میں اس لیے اردو کو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہمارا یہ کام ہے کہ اپنے بچّوں کو ایک سبجیکٹ ایک سبجیکٹ اردو کا بھی لے ایک مضامین اسکول میں رکھے کہ بچّوں کو اردو بھی سکھائیں اسکول انتظامیہ سے کہیں کہ اردو کا ایک مضمون رکھے اور ایک ٹیچر رکھے بچّوں کو اردو سکھائے تا کہ مستقبل میں بچّوں کو اردو پڑھنا آئے اردو قائم رہے ہر کوئی انگلش انگریزی زبان کے پیچھے جا رہے ہیں اردو تو نہیں پڑھ رہے ہیں ہندی پڑھ لے رہے ہیں اس لیے اردو زبان کو بہت سے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے